हाँ मैंने ओनलाइन गेम तो खेले है जैसे टेम्पल रन हो गया तो उसमें क्या है स्टार्टिंग में वह स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है फिर जैसे वह जैसे जैसे उसमें लेवल बढ़ते जाता है तो मज़ा बहुत मतलब इन्जॉय तो आता है पर वह गिर जाता है तो फिर और ऐसा लगता है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके अलावा मैंने क्रैंडी कश खेला है तो उसमें भी थोड़ा इन्जॉय लगता है पर फिर उसके एक समय के बाद में न वह बहुत बोरिंग लगने लग जाता है क्योंकि उसी वैसे ही ठीक वैसे ही वैसे वैसे ही वैसे आता है कुछ उसमें नया नहीं आता है और फिर उसमें थोड़ा टफ़ लेवल आता है तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर उसके बाद में एक टाइम मतलब पाँच छः लेवल तो खेल सकते है पर उसके बाद में फिर वह बोरिंग टाइप लगता है और फिर उससे मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है तो और हाँ पब्जी भी खेला है तो पब्जी में ऐसा है कि उसकी उसके आदि हो जाते आदि हो जाते है तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है तो मुझे तो ओनलाइन गेम खेलना ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता है